پانی کی کمی کی توقع پہلے بہت کم ہوا کرتی تھی کیونکہ پہلے پبلک بہت کم تھی اور اب پبلک زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے توقع تو کی جاتی ہے بلکہ پانی کی جو ہے ایک کمی جب قلت جب ہو جاتی ہے جو پانی سے اس کی اس مشکل سے نمٹنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایم سی ڈی جو گورمنٹ کی طرف سے جو پانی آ رہا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیور لائن اس میں مکس ہو جاتی ہے تو پانی گندا آ رہا ہو آ جاتا ہے اس سے پھر بہت پریشانی ہو جاتی ہے اور ہم نے اپنے علاقے میں یا آس پاس کے علاقوں میں جو ہے اس سے نمٹنے کے لیے کچھ اقتدام اختیار کیے ہیں جیسے جہاں پانی کی قلت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ہم نے ٹینکس رکھوا دیے ہیں اور بڑی بڑی ٹنکیاں رکھوا دی ہیں اس میں پانی گورمنٹ کی طرف سے بھر دیا جاتا ہے اور جب ہمارا کسی وجہ سے پانی لائن میں نہیں آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس ٹینک سے جا کے پانی لے لیتے ہیں